ہم تو پوجا پاٹھ تو کرتے ہیں تو بڑا ایمانداری سے کرتے ہیں اور پوجا پاٹھ جو ایسا چیز ہے دھارمک کوئی بھی دھارمک پوجا پاٹھ ہو اس میں جو آدمی کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے وہ اپنے اپنے اپنے دھرم پر رہنا چاہیے وہ وہ سمے لوگوں کو نہیں ملتا ہے اور دھرم استھان میں کوئی بھی آدمی ہو وہاں نہیں جھوٹھ بولا چاہیے دوسرے کا جو ہے غیبت نہیں کرنا چاہیے دوسرے کا برائی نہیں کرنا چاہیے اور جس من کامنا سے لوگ پوجا پاٹھ کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ اوپر والا وہ آدمی کو من کامنا کو پورا کرتے ہیں اس میں کوئی دقت نہیں ہے اگر وہ دل سے پوجا پاٹھ کرے تو اوپر والے بھی اس کے ساتھ ہے اس میں کوئی دقت نہیں ہے اوپر والے جو ہے سب کو جو ہے یہ اوپر والے ہی سب کو جو ہے پیدا کیا ہے دماغ دیا بدھی دیا سب درشٹی کون سے اور اوپر والے جب مندر پر ہم لوگ جاتے ہیں تو پھول لے کے جاتے ہیں جل لے کے جاتے ہیں اگربتی لے کے جاتے ہیں اکچھت لے کر جاتے ہیں بابا کو چڑھاتے ہیں اور جو ہم لوگوں کا جو ہے غلطی سلتی ہوتا ہے وہاں پہ اس سے سر جھکا کے معافی مانگتے ہیں کہ ایسا غلطی ہم سے نہیں ہو اور